नमस्कार सर तुमकां बरी सांज आंवडेता हांव लोंलयां गावांतल्यान यशवंत भट उलयता म्हाका आयच्या रातिच्या जेवणा खातीर कांय खाणा जेवणाचें नग ऑर्डर करपाक आशिल्लें हांव सदा तुमच्याच रॅस्टोरंटातल्यान ऑर्डर करता पूण फाटल्या खेपेक जालें अशें की तुमच्या रॅस्टोरंटातलो जो ऑर्डर घेवन आयल्लो ताणेन दोन नग हाडलेंत ना काय तुमच्या कुकान दोन नग केलेंत ना तें म्हाका काय खबरना पण या फावटी मात तशें जावपाक जायना आनी हांव जें कितें आता सांगतलो तुमका तें मातशें तेजी नोंदणी करून घेयात आयच्या सांजेच्या जेवणा खातीर फू म्हाका दोन प्लेट फ्रॅन्च फ्रायज दोन मसाला पापड तशेंच एक प्लेट वॅज बिर्याणी एक प्लेट मटन बिर्याणी एक प्लेट फ्राय रायस फ्राय राय फ्राय रायसा बरोबर मंचुरीयन तशेंच बिर्याणी बरोबर म्हाका ग्रेवी तेंची आनी दोन बिर्याणी म्हणलार ताज्या बरोबर दोन प्लेट रायता तशेंच मागीरच्या जेवणा खातीर म्हाका वॅजान एक वॅज कोलापुरी जाय वीत एक्स्ट्रा ग्रेवी आनी बटर चिकन जाय तांच्या बरोबर चार रोटी चार नान आनी एक दोन प्लेट बटर नान जाय तुमी नोंदनी करून घेतलीच आसतली फाटल्या खेपे बशीन मात जावूं दिनाकात जें कितें ऑर्डर केला तें तितक्याच स्वरुपान म्हाका धाडून दियात तुमच्या डिलीवरी बॉयाक सांगात की जो तुम जितको तुमचे रक्कम आसतली ती हांव घरा कडेन कॅश दिवन पे करतलो ऑर्डर जें आसा तें आठ ते णव ह्या वेळा भितर म्हज्या घरा कडेन पावोवचें म्हज्या घराचो पत्तो जावन आसा पेडी लोलयें काणकोण गोंय फोर झिरो थ्री सॅवेन टू एट म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर जावन आसा सात चार णव आठ दोन एक दोन चार शुन्य दोन आनी कांय चुको आसल्यार तुमी म्हाका ह्या संपर्काचेर संपर्क करूंक जाता धन्यवाद